हमारे देश की हिंदी भाषा राष्ट्र है क्योंकि हमको हिंदी बोलने में कोई कठिनाई अगर कठिनाई नहीं होती है हमारी हमारी भाषा ही हिन्दी है इंग्लिश बोलने में हम लोग को कठिनाई होती है क्योंकि इंग्लिश हम लोग नहीं जानते हैं हिंदी हमारी भाषा है इसी लिए हिंदी में ही सब कुछ बोलने में लिखने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है इसलिए हम तो हिंदी को ही पसंद करते हैं और भाषाएँ हैं जिसे हम बृज क्षेत्र में रहते थे तो वहाँ पर बृज भाषा बोलते थे उधर तो हम लोगों को समझने में परशानी होती थी और शुद्ध अगर हिंदी बोलते थे तो हम लोग को कोई परेशानी नहीं होती है या और और प्रांतों में जाने पर भी ये चीज़ दूसरी भाषा बोलते हैं ना तो हम लोग को दिक़्क़त होती है जो खड़ी हिंदी बोलते हैं तो हम लोगों को बोलने में कोई समझने में कोई दिक़्क़त नहीं होती है इसलिए हिंदी ही और हमारे में हमारी बेटी की तो मेन हिन्दी ही सीख शुद्ध है